सबाय बिमाबो दङ मुलाबो दङ लाइ मैगं दं बिदिनो मुथायाव दस थाखा केजिआव सल्लिस थाखा बहला त्रिस थाखा के जि स्कवासआ सल्लिस थाखा के जि मुलाया केजिआव सल्लिस थाखा औ होआ खम गैया बेगरानो दाम गोसाथार खमा नों लांफैयो जेब्ला लांफैयो अब्ला एसे खमायनोसै औ दे गोथावथार जोंना न'नि गोबोर हासारनिसो न'आव गायनायसो औ देह लांफै दे माबा दंबावो माने आगर मैगंबो दङ त्रिस ताका के जि

बुर्जा लांबासो हरगोन आं बेसेबांनि औ देह जागोन दे